हाँ मैं जब छोटी थी लाइक ऐर्थ क्लास में थी तब एट्थ और टैंथ में मैंने मैथ्स का कोचिंग लिया था साइंस का तो मैंने कभी कोचिंग लिया नहीं वैसे हाँ तो गणित पढ़ने के लिए मैं ट्यूशन जाती थी और मुझे ऐसा लगता है की मोस्टली वो मतलब मोस्टली जब दसवीं बारवीं आप कर रहे हो बोर्ड परीक्षाएँ दे रहे हो आप तो गणित का ट्यूशन लेना चाहिए क्योंकि गणित थोड़ा भारी सब्जेक्ट है उस के आलावा इंडिया में काफ़ी ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके लिए बच्चे क्लासेज़ लेते हैं देखा जाए तो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते है तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वो लोग कोचिंग लेते हैं और मैथ्स और साइंस के लिए लेते है उस के आलावा गणित और विज्ञान के लिए लेते हैं उसके अलावा इंग्लिश मिडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो मोस्ट प्रॉबेब्ली एस एस टी में गणित सामाजिक विज्ञान गणित हिंदी ऐसे सब्जेक्टो को ले के लेते है तो भारत में गणित और साइंस थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है कठिन सब्जेक्ट माना जाता है जिस के लिए सबसे ज्यादा ट्यूशन्स या एक्स्ट्रा क्लास बच्चे लेते हैं